जी हाँ हम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सामने बुधरतीव संपत्ति के अधिकार हासिल में आने वाली चुनौतियों का वर्णन कर सकते हैं क्योंकि ये वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित हैं और किसान अपने संपत्ति के अधिकार के बारे में किसी भी प्रकार के चुनौतोयों से नहीं लड़ पाता है इसलिए हम उनके सामने अपने अधकारो को हासिल करने का वर्णन कर सकते हैं जमीन से जुड़ा मामला होने पर लोग किसके पास सलाह लेने जाते हैं तो वे उन्हें जब सलाह देता है तो किसी ना किसी रूप में उन्हें यदि वो उनके पक्ष में होगा तो सही सलाह देगा यदि विपक्ष में हुआ तो वेह उन्हें गलत सलाह ही देगा जमीन से जुड़ा मामला होने पर लोग अधिकांशतः पटवारी और तहसीलदार के पास जाते हैं तब वहाँ उन्हें उन के संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से वो अपने जमीन से जुड़े मामले को अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं